جی میرے آدھار میں میرے نام کی اسپیلنگ کے ساتھ تھوڑی غلطی ہو گئی ہے اور میں اس کو بدلوانا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں میرا نام صحیح ہو جائے میرے آدھار کارڈ پر اس کے لیے مجھے مدد چاہیے تو یہ مطلب مجھے کہاں سے ملے گی اور اگر میں آس پاس کہیں کسی جگہ پہ جا کر صحیح کروانا چاہوں تو یہ اپ ڈیٹ کیسے ہوگا کہاں زیادہ بہتر رہے گا جو آسانی سے ہو جائے